दाखालि आङो जुलाइ मास आव बैयाव माबायाव नबिलिथियाव बिसिना सादोर गांसे लाबोदोंमोन बि बिसिना सादोरा जि नायनो मोजां खिन्थु उन्दुनायाव मोजां नङा जोरेर रेर सुबाबो माबा लाद्रा लाद्रासो जालायनाय बिदिखौसो मोनबोदों आरो आं आरो नै दाखालै गांसे बायबावबाय सुथि नि होननानै हरबाय बेबो खथनसो गरम जायो बेबो मोजां आनो नङा बिदिनो खननै खनथामसो जाबाय आङो सिनायनोबो रोङा नालाय बिबादिखौनो बायना लाबोसनबाय थायो माबादिखौ बायनांगौ थाय आं गोदोनि सिमा फोरखौसो गोसोखां फिनबाय थायो दा गोदोनि फाख्रा सिख्रा सिमा दानाय फोरखौसो दा दानोबो गोसो गैला एखायनो बायला बायनांगौ जाहैबाय बायनायावबो बिदिनो सिनायनो रोङा अबे जिया माबादि मालाय हारसा बानायनाय अबे अबे जायगानिफ्राय सफैनाय बेबा बिदिनो जाबाय आंहा